भोपाल में वैसे तो सभी त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं भोपाल में कई तरीके की जाति के लोग कई धर्म के लोग रहते हैं जो अपना त्यौहार अलग अलग प्रकार से मनाते हैं जिसमें से मैं आपको मुख्य त्यौहार होली के बारे में बताती हूँ होलिका दहन हमारा एक मुख्य त्यौहार माना जाता है हिंदुओं का जिसमें होलिका को जलाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है होली के समय लोग घर में नए नया खाना पकवान बनाते हैं गुजिये पापड़ मिठाई वगैरह बनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और लोक नृत्य करते हैं खुशी मनाते हैं एक दूसरे के घर जा जा के एक दूसरे को रंग लगाते हैं नया नया पकवान खाते हैं ये रीति बहुत पहले से चली आ रही कुछ गाँव में तो होली का त्यौहार मनाते समय पान खिलाने की प्रथा बहुत प्रचलित है हालाँकि भोपाल में ऐसा नहीं है भोपाल में एक समान्यतः ये त्यौहार होलिका दहन करके तथा रंग लगा के मनाया जाता है